ریلوں کی دوڑ کا مقابلہ ایک ایسا کھیلوں کا مقابلہ ہے جو ٹیموں کے درمیان منعقد ہوتا ہے اس میں ہر ٹیم کے چند افراد ایک مخصوص حصے میں ڈھونڈتے ہیں اور پھر اگلے رقین کو ایک خاص اشارہ اسایہ بٹور دیتے ہیں تاکہ وہاں اپنی دوڑ جاری رکھ سکیں دوڑ کر مقابلہ ٹیم ورک بہترین مثال ہے ایک ٹیم کے افراد کو دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑتی ہے تاکہ ٹیم کامیابی حاصل کر سکے اور یہ دوڑ کے تیز اور چستی والا مقابلہ ہے جس میں ہر روقین کو اپنی رفتار اور استقامت سے بہترین کارکردگی دکھانی پڑتی ہے